लेखन करतास्तना हांव सदांत सांजेच्या वेळार फ्री उरतां तेन्ना हांव लेखनाक बसता पयली जें कितें बोरोवपाचें आसता तेन्ना हांव ताचे मुद्दे काडून बरोवप करता तशेंच म्हाज्या लेखनांत कांयच चुको उरच्यो ना हाची जतनाय घेता